گڈ مارننگ سر آپ کیا پروپرٹی ڈیلر بول رہے ہیں کیا سر مجھے کچھ زمیں چاہیے تھی تو ہیں آپ کے پاس سر وہ مجھے گھر بناننے کے لیے زمین چاہیے جی سر تو سر میں سب مارکٹ میں ہے یا کسی سون سان جگہ پہ یا شہر وغیر میں ہے اچھا سر سر وہ جو زمیں جو ہے وہ کاغذاتی اعتبار سے صحیح ہے یا مطلب گڑبڑی تو نہیں کاغذات اعتبار سے ورنہ کہیں گورنمینٹ کی ہو توڑا تاڑی کریں بعد میں یا کسی اور کا

اچھا تھینک یو سر تو آپ کا مطلب رجسٹریشن رجسٹریشن زمین ہیں تو میں تو مجھے کیا پڑے گی زمین مجھے شہر شہر کے اندر چاہیے مجھے زمین ہاں ایک ہزار ایک ہزار گز زمیں چاہیے مجھے تو کیا ریٹ ہوگا سر اس کا سر اور اگر ہم کسے کسی شہر کے اندر نہ لیں ہم باہر کہیں لیں روڈ کے ہوا ہائی وے روڈ کے پاس تو اس کا کیا ریٹ ہوگا سر اچھا سر تو آپ مجھے میں آپ سے مشورہ لینا لینا چاہوں گا کہ اگر میں گھر بنانے کے لیے زمین لوں تو کون سی اچھی زمین رہے گی میرے لیے جی سر سر مجھے کاغذاتی اعتبار سے ایک دم درست زمین چاہیے مجھے بالکل چاہے وہ شہر کے اندر ہو یا پھر کہیں کہیں بھی ہو باہر میں اگر لینا چاہوں کاغذاتی اعتبار سے درست ہونا چاہیے سر ٹھیک ہے سر آپ کا جی سر آپ کا آفس کہاں ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر میں کل آپ سے آکے بات کرتا ہوں اس بارے میں جی تھنیک یو تھینک یو تھینک یو